थोह्डे़ दिन पैह्लैं अस घूमनै आस्तै दिल्ली गे हे ते दिल्ली गै अस जिस जगा पर असें रुकना हा असें पूरी जगा दी लोकेशन पता नेंई ही ते असें इक ऑटो डराईवर गी पुच्छेआ कि असैं उस जगा पर जाना उस ऑटो ड्राईवर गी बी उस पूरा जगा दा अगजैक्ट लोकेशन जेह्ड़ी पता नेंई ही क्योंकि ओह् अस गुगल मैप च सर्च करा करदे हे ते ओह् लोकेशन शो नेंई होआ दी ही इस करियै असैं कोशिश कीती की अस पैह्लैं आपूं पता करचै बट नेंई करी पा दे हे ते असैं उसै ड्राईवर गी आक्केआ की तुस साढ़ी मदद करो उस आक्खेआ कि में तोआड़े कोला उस्सै बेल्लै पैसे लैह्गा जिस बेल्लै तुस में तुसें उस लोकेशन कोल छड्डगा ते उस साढ़ी बड़ी मदद कीती इस करियै अस नोहाड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करने आं कि उस असें अपनी जगा पर पहूचां दित्ता इस करियै अस उस दा मता मता धन्याबाद करने आं